हॅलो हलो हाय हांव डॉक्टर नार्वेकर उलयतां सांगात

वॅक्सि हा हा सगळ्यान पयली म्हाका सांगां ताका कुत्रो चावल्लो माजर बीन अशें किदें आसा काय अशेंच नॉर्मल घावो जाला किदें लागून बीन हा म्हणजे बेवारशी कसो भोंवता तर घरान ताजो आनी तुमचो बुकलो ना ना बेश्टेंच म्हणटा हांव तुमकां घरान आसून बेवारशी दिसता तुमचो बुकलो

बरें सगळ्यान पयली तर तुमी एक काम करा ताजो घावो आसा पळयात न्ही ताका बरें मातशें बॅटाडिनान क्लीन करात कारण जर तुमी जो पर्यंत ताका म्हजे कडेन हाडिना सगळ्यान पयली गजाल म्हाका तेका एग्जामीन कोरूंग मेळचो ना एक पयलें म्हळ्यार आनी दुसरें जितलो तुमी डिले करतली तितलें म्हळ्यार तुमकां त्रास जातले तेज्या घाव्याक लागून कारण घाव्यान पस जावन तांकां वास येतलो तुमच्या घरान तुमकां खबर आसा माजरांक घावे पळ्ळे तीं माजरां बऱ्या बऱ्या कपड्यांचेर वचून वळटात सो तुम करता होम विजीट करता तुमकां होम विजीट जायी ओके पूण एक मात तुमच्या माजराक न्ही जशें की हांवें म्हळां बॅटाडिनान मात्शें क्लीन करात आनी दवरात बिकॉज ताका जर वॅक्सिनेशन हय तुमच्या बुकल्या ओके तुमचो किटू जाम नाल्या पिटू जावं आयकात तुमी एक काम करात सगळ्यान पयली ताका वॅक्सिनेशनाच्या पयली मात्शें बॅटाडिनान ताका साफ करून घेयात कारण तो घावो जर वाळ्ळो जाल् तेका वॅक्सिनेशनाक कांय फाय पो ताका फायदो जावचो ना म्हणून कारण सगळ्यान पयली ताका जोर आयला जाल्या पळवचें पडटलें ताका जोराचें वॅक्सीन दिवचें पट्टलें म्हाका आनी ताज्या उपरान एक तें वाशीन जाल्या उपरान म्हाका ताका मागीर बॅक्टिऱ्यल आनी फंगायाचें एण्टी बॅक्टिऱ्यल एण्टी फंगल दिवचें पडटलें म्हणटकच ताका तीन तीन इंजॅक्शनां एका टायमार जावचीं ना आनी तुमकां परत

हांव सांचोच म्हळ्या पावता तशें आल्यार ओके ओके थँक्यू